माथो खालामदोंब्रा बेरायलाबायनो होननानै नोंसोनावसो फैबाय आं एसे सावरायलाबायनो होननानै न'आव जिरायबाबो बरिं अखा हानाय ना बोथोरफ्राबो टाइमआनो सम मोनला रबिबार बाल' सम मोनसै थांलाय फैलायाबो बन्द' जालाना सानफ्रोमबो सोरांबानो थांनांगौ ओंखायनो ऐ बेजोंसो एसे सावरायलाहैनोसै होननानै फैबाय आं औ औ औ माथो माबाया गारि गराफ्राबो बांथारबायब्रा सिगांनि बायदि नंला हानथिनो मानोलाय मोजां मोजाङा नङा होमबा नोंथां

बेनथ' औ सिटि बासफोर खारोमोन नालाय औ औ औ औ

लायो लानाया बोरैबाबा गारि बांनायाव आंहाबो एसे मुलाम्फाबो जादों मानो होनना बुंबा गोदो माबा स्कुटार ब्रे ब्रे सालायलांनायनिख्रुइ दा मालायनि बेटारि गाखोना लांबा थाब सहैनोसै नालाय फुरागासेथ' आं सिटि बासफोरजों थांफायोमोन दस टाका पन्द्र' टाकानिनो सहैयोमोन दाथ' बारा बारा लाबाय ट'ट' गारिजोंसो बांसिन थांबाय थासै आङो थांबाय थानाय जासै गारि बांनाय मानि थावआबो नोङो दाम बारायबाय ना ओंखायनो दामफ्राबो बिदिनो जाहैबाय गारि गरा बांद्रायखायनो ट्राफिकफ्राबो बिराथ जासै ओंखायनो अफिस टाइमाव सोरबाफोर ओंखारलांबाबो सिगां सिगां थांनांगौ जायो माथो खालामनो ट्राफिक जायो नालाय ओंखायनो एसे सिगां थांखाबा नोङो टाइमाव सहैयो लेट थांबाथाय आरो नों ट्राफिकजोंनो आधा घन्टा एबा एक घन्टा लेटखौ लाखा एखमबानि समाव स्टुडेन्टफोर थायो मा थायो बेखायनो दिगदार आरो नोंथां गारि गरा बारायदोंब्लाबो औ बिदिनोथ' जादों औ औ जारलासो बोरैबाबा औ औ औ बोरैबाबा मोजां बोरैबाबा गाज्रि गारि गरा बांनायाबो जारलासो औ औ औ औ माथो होनबावनो दानि जुगाव जारलासो दे जायखिजाया आं ओरैनो बेरायनो होननासो फैदोंमोन सावरायनो मोनिआबो गोबावसै ना दे मोजांबा औ दे होमबालाय थाथ'लायदो होमबा औ दे